जों बेरेंसि दैआवनो सानस्रिनो सोलोंनांदों बे बेरेंसि दैआव ओंखारब्लानो फुंआव ओंखारब्लानो गोदोनाफा ग्रोब थोरोब जानायलाय जों सानस्रिनो बायदध' जानांदों जोंना दुब्लिया सोनाब ओनसोलावसोथ' सोनाब ओरै दै बारनानै दै बेरेंसि दैखौ बारनानैसो थांनानै हालौहैनांगौ ओंखायनो बायदध' सानस्रि नांदों जों दै सानस्रिनाया आथिं आखाय मोजां जोब्राब थारनांगौ सा सा दावनो नाजाथारनांगौ नङाब्ला दै सिङाव गोदोलांगोन बेबायदि हिसाबैनो जों ब्रा ब्रा जबरजस्थि रेजें खालामनानैब्लाबो दै सा सा दावनानै बारोमोन बिदियैनो दिन थांबोनांदों जों बिदियावनो दै सानस्रिनोबो फाखखा जादों आरो दैआवबो एक मिनिट गाहाम थब्ल'हाबनानैबो थानो हायोमोन जों दा एसिनसै आरखि